दाउनि आबादावथ' जोंहा ओरैबायदि जायो दाउफोरा ओरैबायदि माने मोजां सहाय खालामो मानसिफोरखौ जोंखौ जों दाउखौ फार्स्टआव मासे मानैल' बायनानै लाग्रोजेनो बे मासे मानै बायनानै लानायनि उनाव फिसाया एरलांसै फिसा एरलांनानै बिदिनो गिदिर जानोसै बबेबा जों खासि खालामना दोननोसै बबेखौबा जों बिदिनो जोलैनो लाखिनोसै थिग बिदि समाव जेब्ला थान्दा दिना फैनोसै माब्लाबा थान्दा दिन नङैयावबो जायो आरो दाउवा थेनथाव थेनथाव बेराम जालांसिगोन दा बेराम जायोब्ला जोङो एकदम मानसिनि जानाय मुलिफोरखौनो थेनथावबाय थानाय नुदोंबा लोमजानायनि मुलिखौनो होनोसै बा माबा खुदै अरल' अरल' गबाय थादोंबा बे मानसिया जानाय मुलिफोरखौनो दाउफोरनो जों होयो आरो ओमफ्राय आरो माब्लाबा माब्लाबा जोङो दा मानसिनि मुलिखौ होबाबो दाउवा माब्लाबा बासायनानैबो थायो माब्लाबा आरो बासायला दाउ बुरजाबाथ' माखासेया थैलांसिगोन नालाय दा बे थैबाय थानायखौ नुनानै जोङो बे दाउनि भेटेनारि डक्ट'रफोरनाव जों थांनोसै थांनानै जों मुलि लायनोसै आरो बे हांसोनि आदार दाउनि आदार फानग्रा दखानफ्रावबो जों थाङो थांनानै जों सोंहैसिगोन आंना दाउवा थेनथावगासिनो मा मुलि होबा हामगोन बिदि सोंहैनोसै आंनो मुलि हरलाय होननानै जों मुलिखौ लाना फैसिगोन मुलिखौ लानानै फैसिगोन मुलिखौ लानानै फैनानै जोङो होफैसिगोन आरो ओंखामजों होनो थिनोबा ओंखामजों होसिगोन दैजों होनो थिनोबा दैजों होसिगोन ओमफ्राय थिग बिदि होनानै माखासेया बासिनाबो थायोलाय ओमफ्राय आरो माखासेया बासिया थैलाङो आरो दा बे थैनायफोरखौथ' जों हमथानो हाला ओमफ्राय बिदिनो बेखौ बा मुलै होनानै मानसि जानायखौ होनानै डक्ट'रनि लाबोनानै दखाननिफ्राय लाबोनानै होनानै माखासेखौ बासायना जों लाखिनो हायो आरो बेखौनो जों फेदेरनानै फाननानै जोंहा एकदम न'आव सहाय सुंसुयो आरो मा गथ'फोरनोबो फरायनोबो बाहाय सुंसयो फिसफोरखौनो हरनो हायो माब्लाबा मैगं थाइगं बायनायाव सहाय मोनो माब्लाबा गथ'फ्रा लोमजाबा डक्ट'रनाव लांनो हायो माब्लाबा स्कुलफ्राव थांनो गारि भारा नांगौ जाबा बेखौनो फानना जों हरनो हायो खिन्थु जोङो आरो बे लोमजानाय बेमार जानाय समाव जों जुदि राहा लायाबा जोङो मानसि लोमजानाय मुलिफोरखौनो होबाय बायाबा आरो डक्ट'रनियाव लायबायबायना होआबा आरो दखानफोरनिफ्राय लायनानै होआबा जोंहा थैलांजोबनानै मासेबो थाया दा बेनिफ्राय मासेबो थायाबा जोंहा दुखु मोनसिगोन दुखु मोनना बायफिनना जों जोलै खालामनोबो गिसिगोन आरो माबायदि बायफिनगोन एफा दाम सेरसेयावनो सारिस' गाहाम फास्स' गाहाम दाउ फिसा फिसा मासेयावनो एकस' दुइस' गोरलै गोरलै दाउवानो दा माबायदि बायनानै जोलै खालामफिननो जोलै खालामफिनबाबो बिदिनो स्र' थैलांजोबबा बेसेबां खहा जागोन होनना साननानै जोंहा बे होब्थानाय माबाखौ खालामाबा राहाफोरखौ खालामाबा जोंहा बिराद खैफोद जायोरा माने दाउ फिसिनो लुबैबाबो फिसिफिननो मोना आरो माबा बेदर जानो लुगैबाबो बायनानै जानो हाया बेयाव मुलि होनानै फोसाबना लाखिबासो बेखौ जोङो आलासि फैबाबो बेदरबो होनो मोनसिगोन फैसा नांगौबाबो फाननानै मोनसिगोन आरो बेनिफ्राय सोरनोबा माबाफोर हरनो बिनानाव बिब' आइ आफा फैदोंबा बिसोरनो दाउ मासे दाउ मानै हरनो लुगैबाबो जों मोनसिगोन बेनिखायनो जोंहा बे राहाफोरखौ जों खालामना लायो राहाफोरखौ खालामाबा मुलिफोरखौ होआबा एकस' दुइस' फैसा सेफायनानै जुदि मुलिफोरखौ दाउफोरनो होफैयाबा जोंहा दा खैफोदाव गोग्लैयो आरो बेनिखायनो जोङो दाउफोरा बेमार जाबाबो बेबायदि राहा लामाखौ जों लायो जोङो डक्ट'रनियाव लायनो फैसा गैयाबाबो गावनि मानसि लोमजानायखौनो होयो आरो फैसा थाबा जोङो डक्ट'रनियाव थांबाय दाउनि दाउ अमानि डक्ट'र थाखायो बेयाव लायबाय आरो बेयाव लायाबाबो जोंहा आदार बायग्रा दखान थायो बे आदार बायग्रा दखानावबो बिराद गोबां मुलि मोजां मोजां मोनो बेफोरखौ जों लायो आरो बेनिफ्राय आरो जों ओरैबो जायो आरो बेमार जाबा जों बबेयाव मुलिखौ लायबा जागोन आरो माबायदि समाव मुलिखौ होनांगौ आरो थेनथावब्ला मा समाव होनांगौ बिजिखौ मा समाव होनांगौ बेफोरखौ जोङो बे भेटेनारि डक्ट'रफोरनाव सोंना लायो आरो जोङो आरो बेनिफ्राय बे आदार फानग्रा दखानफोरावबो सोङो आरो जोंहा दानियाथ' बिराद ग्रुप ग्रुपआव बहुत बेबायदिनि ट्रेनिं होग्रा फैग्रा जाबाय आरो बा दाउ अमा हांसोखौ लायोबा मोसौफोरखौ लायोबा अमा दाउखौ लायोबा नोङो दे लोमजाबा जों मा मुलि होनांगौ आरो लोमजानाय लोगो लोगो होयोबा थेनथावबाय थानायावनो मुलि होबा दाउवा बासियाबो जानो हागौ बेसेबां सिगां मुलिफोरखौ होनांगौ बेखौ जोङो सोंना लायोरा बे ट्रेनिं होग्राफोरनियाव सोंना लानानैनो जोङो दाउफोरखौ बासायनानै लाखियो हानायखौ लाखियो आरो हायैयाथ' गैयानो दाउ फिसिनाय हांसो फिसिनाय फोरनि खोथाफोराबो जोंहा बिदिनो सावरायबाबो जोबा ओंखारलांबाय थायो बेनिखायनो गोबाव रायज्लायला आं दिनै बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो जों बिदिनो खालामना दाउखौ बासायना लाखियो आरो खैफोद आफोद जाबाथाय दाउनि माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बेमार आजार जादोंबा एकदम दाउवा थैबाय थादोंबा जोङो दायरेक्ट जोङो डक्ट'रजों कानेक्स'न खालामगोन डक्ट'रनियाव सोंगोन मा होनांगौ मा खालामोबा बासायना लाखिनो हागोन बेखिनिखौनो जोङो बासायना लाखियो आरो